औ औ औ सोर बुंदोंमोन अ आदसा सा सा बुं बुं औ औ अ ओमफ्राय नोंसोर बेंटल खलेसनि मार बेराय फैगोन आरोना होमबालाय नोंसोर ओरैनोथ' मानास नेसनेल फार्कआथ' नोंसोर गोदो इसे सिखुल लाइफाव फरायबोबायबो जानो हागौ बे जोंनि बे गानदा माबा वानहर्न रायन' नि थाखाय फेमास आरो बुस्थुवा ओरैनो मोनगोन नोङो गलदेन लांगुर ओमफ्राय मै मोसौ मै ओमफ्राय बनगुरु अनेग दङ आरोना ओमफ्राय फानदा फाइथ'न दङ बायदि रोखोमनि जिब जुनार दं आरो दावसिन दावला नोंसोरो फैयोबा ओरैनोथ' दा हाग्रा बंग्रा इसे हाग्रा दैलां बोथोराव ओमफ्राय मेसेङाव फैबा साबफिन आरो नोंसोर इसे जेब्ला बे हाग्राफ्रा गोरान जायो अब्ला इसे साबसिन आरो मानि दा थ' हनै फरेसथारफ्राबो हाबनो हाया हाग्रा बंग्रा मोसा लख्रा लेवार थामफैखि ए अबेनिफ्रायबा बाना जाब्रबला बायो अखा हाब्रबला बायो गिनांगौ आरो ओमफ्राय नोंसोरो मा एख्सखारसन ना ओरैनो माबा इनबारमेन्थेल सिथादिनि थाखाय आदसा सा सा जायखिया इसे मेसें खाथि खाथि औ औ बिदिया मोजां जाहैगोन अखे दे जेबो नङा दे